हैलो जी सर जी सर जी तो सर मैं उसको एक दो दिन में करूँगा तो चल जाएगा ना सर सर ज़्यादा टाइमिंग हो गया वह को सर वह घर पर दिक़्क़त आ गई थी तो इस चक्कर में जमा नहीं कर पाए थे सर उसको बाद में कर सकते हैं सर नो सर उसको कम कर दीजिए ना सर जी सर सर अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो सर कुछ दिनों में कर दूँगा ना सर

जी ठीक है ना सर सर मैं अभी कुछ दिनों में आऊँगा सर अभी

जी जी जी सर जी जी सर जी सर पेनान्टी यानी कम हो जाए तो सर वह अच्छा रहेगा सर

जी सर जी जी जी ठीक है ना सर सर हम कर देंगे एक दो दिन में जी सर